چند سالوں سے تفریح اس طرح بدلی ہیں مثال کے طور پر ٹی وی آ گیا کمپیوٹر کا دور آ گیا اور نئی نئی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں تو آدمی لطف اندوز بھی ہو جاتا ہے اور تفریح بھی کر لیتا ہے مزے اڑا لیتا ہے اور وقت کو بھی بچا لیتا ہے پہلے تفریح کرنے کے لیے دور دراز مقامات پر جانا ہوتا تھا دو آنے میں اور دو جانے میں لگتے تھے اور کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا تھا اور بھیڑ بھاڑ کے مقامات ہوتے تھے جس سے بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب نئی نئی ایجادات جو آئی ہیں اس سے آدمی اپنے آپ کو مصائب سے بھی بچا لیتا ہے اور تفریح بھی کر لیتا ہے اور وقت کو بھی بچا لیتا ہے تو نئی نئی ایجادات کا آنا یہ لائق تعریف ہے لائق ستائش ہے